जि'यां कि साढ़ी गौऽ माता गौऽ माता ऐ अस ओह्दा गौऽ माता दा दुद्ध बनाइयै उसी बेची सकने आं बेची सकने आं होर ओह्दे कन्नै अस पैसे पैसे जोड़ियै पैसे कमाइयै होर जोड़ियै होर इक जानवर लेई सकने आं इ'यां करदे करदे असें बड़े सारे पैसे जोड़ियै होर बड़ियां मतलब कारोबार जेह्ड़ा बद्धाई सकने आं बड़ा जादा बद्धाई सकने आ गौऽ माता दा दिक्खो कि'न्ना फायदा होंदा ऐ दुद्ध बी कड्ढी सकने आं देहीं बी बनाई सकने आं फिर देहीं ओह्दा मतलब दुद्ध गर्म करियै मतलब देहीं बनाने देहीं फिर उसी ठंडा करियै जमाइयै फिर ओह्दा मक्खन कड्ढियै कड्ढी सकने आं होर मक्खन दा फिर गर्म करियै ओह्दा अस घ्योऽ बनाई सकने आं होर ओह्दा ओह् घ्योऽ अस बेची सकने आं ओह्दे कन्नै बी साढ़े पैसे बनदे ते सानूं फायदा होना ते ओह्दे कन्नै बी फायदा होना असें ई ते मतलब गौऽ जेह्ड़े जानवर रक्खने कन्नै असें ई बड़ा जादा फायदा ऐ होर गौऽ माता दा जेह्ड़ा खाद ऐ ओह् बी मतलब अस बनाई सकने होर ओह्बी बेची सकने गौऽ माता रक्खने कन्नै असें ई बड़ा फायदा ऐ होर गौऽ माता साढ़ी माता ऐ साढ़े हिन्दू धर्म च गौऽ माता ई कि'न्ना पूजदे ऐ कि'न्ना पूजदे ऐ साढ़े जेह्ड़े कृष्ण भगवान हे ओह् बी साढ़ी गौऽ माता दी पूजा करदे हे साढ़े हिन्दू धर्म च गौऽ माता दी बड़ी पूजा करदे हे ते ओह् खुद भगवान जेह्ड़े हे जेह्ड़े साढ़े भगवान न चरान जंदे हे नगें पैरें गौऽ माता चरान जंदे हे होर अस जेह्ड़े हिन्दू धर्म च अस केह् करने आं गौऽ माता ई अस ना उं'दी मतलब सेवा निं करी सकदे गौऽ माता दी अज्ज कल दिक्खो शड़कें च गौऽ माता इ'यां फिरा दी होंदी कुड़ेदान कुछ खाऽ दि'यां होंदियां केईं केईं चीजां इ'यां छिलके खाऽ दियां होंदियां किश खाऽ दियां होंदियां एह् ते बड़ी मतलब साढ़े बास्तै कि'न्नी मतलब कि'न्नी शर्म दी गल्ल ऐ कि'न्नी शर्म दी गल्ल ऐ हिन्दू धर्म च कि'न्नी मतलब बड़ा बुरा लगदा जेल्लै अस अपनी गौऽ माता ई शड़कै बिच फिरदे दिक्खने आं होर बिच छिलके गंद गुंद लिफाफे खंदे दिक्खदे असें ई बड़ा गै बुरा लगदा कि सारे इक इक गौऽ माता जेह्ड़ी अपने अपने घर रक्खनी चाहिदी होर ओह्दे कन्नै असें ई कि'न्ना जादा फायदा होंदा साढ़े बी घर असें गौऽ इक रक्खी दी ओह्दा अस दुद्ध बेचदे हे जेल्लै मतलब साढ़े पिता जी दुद्ध बेचदे हे फिर बेचियै ओह्दे पैसे लैंदे हे ते इक होर खरीदी ही उ'नें होर ओह्दे कन्नै जेह्ड़ी अग्गें जोड़ियै होर पैसे दुद्ध बेची बेचियै उ'नें होर लैती उ'नें अपना कारोबार बड़ा जादा कारोबार बढ़ाया होर ओह्दे कन्नै जेल्लै साढ़े पिता जी खाद बनांदे पांदे हे खेत्तरें बिच ओह्दे कन्नै साढ़ी जेह्ड़ी फसल ऐ ओह् बी बड़ी जादा मतलब बड़ी शैल होंदी ही ओह् बी बड़ी शैल होंदी ही साढ़ी फसल होर इ'नें ई रक्खने कन्नै मतलब गौऽ माता रक्खने कन्नै असें ई बड़ा गै जादा फायदा होंदा कि सारे रक्खना चाहिदा ते हर इक घर बिच गौऽ माता रक्खनी चाहिदी साढ़े जेह्ड़े मतलब एह् भगवान चरांदे हे ते अस कीऽ निं इं'दी सेवा करी सकदे साढ़े हिंदू धर्म गी केह् होई गेदा सारे करनी चाहिदी सेवा गौऽ माता दी होर उं'दी सेवा करियै अपना मतलब अग्गें कारोबार शैल करो शैल बढ़ाओ